एह जोंनि बे एरियाआव दा फरेस्ट जोंनिया बे फरेस्ट एरिया बे फरेस्ट एरियानि मादाव जोंनि बे कालिगाव होननाय बे कालिगाव होननायनि ख्रुइ फुराबाहा होननायाव बांसिन दङ सुबुं अनजिमाया दा बेयाव थानाय सुबुं अनजिमाफोरा दा संसार जानायाव गोबां असुबिदा जानानै दङ मानो होनबा बे एरियाया गोबां बोसोर जाबोबाय संखिया बांबाय हा हुआ खमायलांबाय सुबुं सानखोआ बारा जाबाय बेनि थाखायनो बे फुराबाहा होननाय एरिया बे एरियाआ बांसिन आरो बेयाव थानाय सुबुंफोरा दा सुबुं सानखोआ बाराखाय हाफोरा सासेयाव बा न'खरसेयाव आधआ बिगा एक बिगा खायफा आरो एक कथा आरियावनो न'फोरखौ लुनानै दङ बारिफोरखौ एवस्रांनानै न' लुनांगौ जानानै फैदों जानाय लोंनायफ्रा गोबां खस्त' जादों दा जोंनिया सेकेन्दआव गोलैयोनो बे दा जों थानाया कालिगाव बेयाव सुबुं अनजिमाया एसे खम दा टाउन सहरजों रुजुना नायोब्ला दा टाउन सहरावथ' सुबुं सानखोआ बांसिन टाउन सहराव बेयाव टाउन सहराव जाबाय जिउ खुंनाय बे खामानिफोरा गोबां सुबिदा दङ दखान होनानै जानाय बा बायदि बायदि बिजनेस मावनाय एबा गोबां बायदि बायदि हाबाफोर दङ टाउनाव साहा दखानआनो जा जानो लोंनो हटेलानो जा गोबां सुबिदा आरो लेबारबो मोनो आरो खामानिफोरबो बेयाव मोनो नोगोराव बेनिखायनो नोगोराव थानायफोरा जिउ खुंनो इसे सर' जायो दा जोंनि गामिआरिफोराव जोङो मावनानै जाग्रा हिसाबै हा हुखौसो जोङो गोबां नांगौ जायो हाया खमब्लाथाय जोंनि जिउ खुंनायफ्रा गोबां खस्त' जायो जानो लोंनायफ्रा थेक जायो बेनि थाखायनो फोरोंनाय हुदाफोरखौ स्कुलाव थांहोनाय एबा फेदेरनाय फोलावनाय गिदिर खालामनाय बेफोराव गोबां जेंना जायो मानोना खेति मावनानै जाग्राखाय आबाद मावनानै जाग्राखाय

दाउ अमा फिसिनोबो बारिया फिसा फिसाखाय खस्त' जायो बेनिखायनो दाउ अमा मोसौ फाननानैबो लानो सुबिदा गैयिखाय खम बिबांनि फाननो हानायल' जायो नाथाय टाउन सहराव खामानिया एग्रे बेग्रेखाय सोरांबानो सोरांबानो बेयाव गोबां खामानि मोनो न'आव थालायनायानो जा बिल्डिं लुनायानो जा एबा बायदि बायदि खामानियानो जा टाउनाव गोबां कम्पानिबो थायो जेनेबा बायदि बायदि बानायग्रा इन्दास्ट्रिफोर दङ बेनिखायनो टाउनजों जोंनि गामियारिफ्रा रुजुजाया बेनि थाखायनो जोंनि बे सुबुं सानखोआ बुरजाखाय जोंनियाव संसार जानाया एबा उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ फोरोंनाय बे फोरोंनायफोराव गोबां प्रब्लेम जायो लोगोसे जानाय लोंनायफोरखौबो मोजाङै मोनजाया आरो जोंनि हाग्रा सेराव बा बे फरेस्टआव सुबुं सानखोआबो बुरजा आरो बेराफारसे थाम्फै

बायदि बायदि जोङो हाग्रानि जिब जुनार जन्तुफोरजों दावहा नांनानैसो आबादखौ मावनाय जायो नाथाय टाउन सहराव सुबुं सानखोआ बांसिनखाय टाउन सहराव बेफोरबायदि हाग्रानि प्रब्लेम बेयाव नुनो मोना बेनि थाखायनो जोंनि बे गामियारि गामियारिआव जोंनि जिउ खुंनाया टाउन सहरनिख्रुइ खस्त'आ बारासिन दा जोंनि बे एरियाआव हा हुआ खमखाय हा दब्लायसेयावनो बायदिसिना मावनांगौ जायो एबा आलु आलु गायखांबाथाय लेस्रा बायदिसिना जोङो बायदि बायदि मावनांगौ जायो टाउन सहरावथ' बेफोरबायदि मावनांगौ गैया बेयाव टाउन सहराव बेयाव हाजिरा

बायदि बायदि खामलाफोर एबा साहा हटेल बायदिसिनाफोराव गमस्ता थानानैबो रांखावरि आरजिनो हायो

टाउन आरो जोंनि सुबुं सानखोनि फारागा बेनो दि जोंनिया आबाद मावनानै दोहो दाहा जानांगौ बेनिखायनो दब्लायसे हायावनो बारम्बार खामानि मावनाय जायो नाथाय टाउन सहराव दखान होनानैबो जानो हायो बेफार फालांगि खालामनानैबो आजादि जानो हायो बेखिनिखौनो आं बुंनाय जाबाय